بہت ہی خوبصورت سوال ہے زبان جو ہے زبان ثقافت کی بنیاد ہے زبان صرف بات چیت کرنے کا طریقہ ہی نہیں سکھاتی بلکہ اس میں ہماری روایت عقیدہ تارخ شعور لوک کہانیاں شاعریاں سب کچھ بسا ہوتا ہے جیسے اردو بولنے والے فرد فوراً پہچانا جاتا ہے اس کا ادب ادب تہذیب لحاظ گفتگو اسلام دعا سب اس کی ثقافت کی پہچان ہوتی ہے پھر زبان کے ذریعے یادیں عقیدہ اور اقدار منتقل ہوتے ہیں ماں اپنی لوری میں محبت دیتی ہے اور ٹیچرس جو ہوتے ہیں وہ لیکچر میں علم دیتے ہیں اور کچھ شاعریاں ڈرامہ یہ سب کہانیاں یہ سب زبان کی ہی دین ہیں مطلب اگر زبان کمزور پڑ جائے گی تو اس میں ثقاوت میں کمی آئے گی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ زبان ہماری ثقافت ثقافت کی روح ہے اگر زبان کو زندہ رکھا جائے تو ثقافت بھی زندہ رہتی ہے